ہیلو جی میں پارلر سے بات کر رہی ہوں بتائیے ہاں جی جی جی آپ کو بالکل کرشما راوت کے جیسا میک اپ کروانا ہے نا جی ہو جائے گا جی جی شیپ اچھی شیپ دیں گے ہم ہاں

میم آپ دو گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے جی او اوکے ہم اچھے سے کریں گے آپ کا کرشما راوت کے جیسا میک اپ ہوگا آپ کا جو آپ چاہیں گی وہ ہوگا تھریڈنگ فیشیل سب کچھ اچھے سے کریں گے میم چارج آپ کا ٹین تھاؤزینڈ نہیں تھریڈنگ اینڈ صرف فیشیل کا اور فل فل میک اپ کا آپ کا ہوگا ایٹین تھاؤزینڈ نو میم ڈسکاؤنٹ نہیں ہے اوکے میم آپ سیونٹین ففٹی دے دیجیے گا میم اِس سے زیادہ کیا کم کریں ہم میم ففٹین مشکل ہے ہمارے لیے بھی ورنہ ہم کر دیتے جی پکا پکا جی آپ کو کب کروانا ہے سکس ڈیٹ کو جی ہو جائے گا اور کس ٹائم میں اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک